आज कल की युवा पीढ़ी लगता है इस समय सब लोग सोचते हैं कि यहाँ शहर में रहे ऐसे लड़कियों चाहत है लेकिन ऐसे ना करे चाहे अगर गाँव में भाई परिवार के बीच में रहना बात ही अलग होती है अगर हैसबेंड के साथ तो हसबेंड बाहर चला गया काम धंधा करेंगे तो तो दिक़्क़त हो जाती आपके घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता लेकिन अगर आप गाँव में हैं बीमार पड़ जा रही हैं या कोई की तरह की दिक़्क़त हो रही है तो परिवार ऐसा ससुर है देवरानी झेठानी नन्द देवर हैं तो यह सब आप लोगों की देखभाल कर सकते हैं आज कल के लडकियाँ तो ऐसे चाहते हैं कि बस हम सिटी में जाकर रहें अच्छे से अपने पति के साथ बस बाहर होटल में खाएँ पीएँ दिन भर घूमें अच्छी बात है लेकिन अगर यह सब भाई सिटी के हिसाब से देखें तो गाँव में भी बहुत अच्छे लोग हैं अच्छी तरह से देखभाल भी होती है सिटी में है तो सब अपना अपने बारे में सिर्फ़ सोचते हैं लेकिन गाँव में लोग ऐसे हैं सब चाहते हैं कि हमारी बेटी बहु सब ख़ुश रहे घर के गार्जियन हैं उनका भी सम्मान होता है वह भी चाहते हैं हमको पोती पोता सब हमरा आगे पीछे खेलें आज कल की युवा पीढ़ी तो यही चाहती है कि हम सिर्फ़ लगे अपने हसबैंड को शहर सिटी में घूमें टहरें होटल में जाएँ खाएँ पीएँ यह सब चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सेट हम भी सिटी के थे लेकिन हमारी शादी गाँव में हो गई हमें गाँव में आए यहाँ का नया माहौल एक बार देखें समझें फिर धीरे धीरे करके यहाँ के माहौल में ढल गया आज मेरे चार बच्चे हैं मेरे हसबैंड बाहर रहते हैं लेकिन मेरे साथ में जेठानी है हमारी सासू माँ है यह सब हमारा ख़याल रखती हैं अब समय के साथ हम भी बदल गए पहले शहर के थे अब गाँव के बन गए हैं गाँव में होता है मुँह ढकना पड़ता है बड़ों के आगे बैठना नहीं पड़ता खड़े रहो अच्छी तरह से उनके सामने पेश आओ ताकि उन्हें लगे ना कि उ जट हैं बताएंगे भाई शहर में हैं तो घूंघट नहीं डालना है जेठ के आगे ससुर के आगे सब जगह घूँगट ओढ़ो सिर पर पल्लू मत रखो ऐसा होता है लेकिन गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता गाँव में ब अपने से बड़ों का सम्मान करना पड़ता है और सम्मान करना अच्छी बात है इसलिए गाँव में सम्मान सब देते हैं अपने से बड़े लोगों का और शहर में होता है तो किसी से कोई मतलब नहीं चाहे जेठ जिठानी हो चाहे ससुर हो सब के सामने वैसे ही बैठो उठो खाओ पीयो घूमो टहरो ऐसा होता है हम भी शहर के थे लेकिन हमारे घर पर ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे तीन भाभियाँ हैं जो कि गाँव से हैं तीनों लोग तीनों लोग सिर पर पल्लू रखती थीं तीनों लोग अच्छी तरह से मम्मी पापा का हम लोगों का ध्यान रखती थीं कभी हमें ये नहीं लगा कि मेरी भाभियाँ हैं हमें ऐसा लगा कि हाँ हमारी ख़ुद की बहन इस तरह से हमारी देखभाल कर रही थी कभी यह नहीं लगा कि मेरी भाभी हैं आज भी हम लोग सब बहुत प्यार करती हैं और हमें हमारे हिसाब से तो गाँव और सिटी दोनों बराबर हैं अब बस हम लोगों का समझने का और उन उनके माहौल में ढलने का तरीक़ा अलग अलग होता है हम गाँव के शहर के थे लेकिन गाँव में आ कर गाँव के हिसाब से ढल गए हैं और शहर में जाएँ जाते हैं तो शहर के हिसाब से ढल जाते हैं ऐसी बात है कि हम गाँव में रहते हैं तो पल्लू रखते हैं लेकिन हेर में जब जाते हैं तो पल्लू हटा देते हैं भाई शहर के हिसाब से चलते हैं लेकिन हम तो यही कहेंगे जैसा देश वैसा भी भेस रखना चाहिए लोगों को